हैलो हँ खुश रहू ठीक छी हमहूँसभ ठीक छियै एकदम मस्त छियै भगवानके कृपासँ

हँ आँय हँ हँ रोहु लऽ लिअ नैनी बुआरी बिकेट काँटी माछ स्वास्थ्यके स्वास्थ्यके लेल तऽ कहबे केलहुँ माछमे नैनी माछ नैनी माछ लऽ लिअ या फेर काँटी माछ लऽ लिअ या फेर ओ अथी गरइ होइत छै फेर एकटा होइत छै ओ गरइ माछ होइत छै सिंगही माछ होइत छै एगो सौरा माछ होइत छै एगो एगो तऽ नाम हरियर रङ्गके माछ होइत छै पता करबै बहुत स्वादिष्ट होइत छै रङ्ग बिरङ्गके तकर नाम नहि हमरा याद यए आओर बिकेट यए नैनी हँ देखियौ माछ छियै माछ छियै तऽ नीक हेबे करतै हँ कनी मनी स्वादक जे अथी होइत छै तऽ ओहि लेल मर मसालासभ काज करैत छै हँ हँ

हँ तऽ ओहि के लेल अहाँ रोहु लऽ लिअ नैनी लऽ लिअ ईसभ ई बर सभसँ बेसी चलनसारि एकरे छै ओ ओ इचना माछ होइत छै एगो पोठी होइत छै हँ पोठी होइत छै सूहा माछ होइत छै तऽ ओहिमे इचना माछ इचना आ सूहा जे होइत छै ने हँ से बहुत ज्यादा अथी फायदेमन्द होइत छै हँ हँ से तऽ जखन जे भेट जाइत छै आदमीकेँ ओएह खाइ पड़ैत छै की करतै लोक लेकिन हम बतेबे केलहुँ तऽ आगू अहाँकेँ सकैत छियै

ठीक छै ठीक छै राखू राखू